राजस्थान में जे को शाही घराने जी भूमि आहे अॼु भारत सॼे विश्व में लोकप्रिय पर्यटन स्थल में हिकु आहे जंहिं में मसाल्हे वारियूं शयूं जीअं नसीराबाद जो कचौड़ो प्रसिद्ध आहे ऐं सवाइ माधवपुर जा दाल जा बड़ा बि आहिनि सांगानेर जी चणनि जी दाल आहे राजस्थान जो दाल बाटी चूरमो बि आहे ऐं मिठनि में गंगापुर जी खीर मोन मथुरा जो पेड़ो खंडार जी रबड़ी ऐं खेरथल जो भुॻल माओ बि प्रसिद्ध आहे